आं माइ गायो माइ गायनानै जोङो ओ माइब्रा जोसा आरो रनजिद बिफोरखौ गायो माइ मोनोब्ला जोङो रां आर्जियो रांखौ मोनोब्ला जोङो जोबोद मोजां आरो बिनिफ्राय जोङो जानाय लोंनाय खहा खालामनो हाया आरो मायरं जोसा मायरं फानोबोला जोंहा रांबो मोनो बिनिफ्राय जोङो थांनानै थानो थाखाय बेफोरखौ जोङो मावनांगौ जायो आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौ दिहुनो माइ दिहुनो आरो मैगं थाइगं बेफोरखौबो दिहुनो आरो बानलु जिंखा आरो थिता खेरेला खरला आरो सबाय बिमा बेफोरखौबो जोङो रां आर्जिनो थाखाय बिफोरखौ जोङो खालामनाय जायो